पंखा हमारे लिए बहुत उपयोगी है पंखा का उपयोग हम हवा खाने के लिए करते हैं हर घर में उपयोग किया जाता है और पंखा अच्छी हवा देता है यह हमारे लिए बहुत उपयोगी है हमें यह गर्मी से राहत दिलाता है